अगर अस एजुकेशन दी गल्ल करचै ते साढ़े हिंदोस्तान बिच जेह्की गौरमेंट ऐ ते बड़ी सारी स्टैप लैआ दी ऐ एजुकेशन सधारने आस्तै जि'यां पैह्ले जमान्नै केह् होंदा हा कि बड़े सारे लोक जेह्के न जादातर शैह्रे दे पढ़े लिखे होंदे हे होर ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े बड़े सारे घट्ट पढ़दे हे ओर ओह् बड़े सारे लोक बचैरे जेह्ड़े हे तां अपनी रोज़ी रोटी जेह्ड़ी ऐ ध्याड़ियां धुड़ियां लाई मजदूरी मैह्नत करियै कमांदे हे लेकिन अज्ज दा टैम जेह्का बदली चुका दा अज्ज दे जेह्की ग्रांऽ च अस जाचै उठी प्हाड़ी लाकें च दिक्खचै तां एजुकेशन लेवल जेह्का बदली चुके दा हर ग्रांऽ बिच हर घर बिच सारे बच्चे पढ़ा दे ते एह्दी बजह् इ'यै कि गौरमेंट ने जि'यां बड़े सारे इनीशिएटिव च एह् लैते हे कि जि'यां कि तुसें ई सनाचै कि मतलब गौरमेंट ने मिड डे मील्स स्कीम आंदी के इक आखेआ कि पढ़ना जेह्ड़ा ऐ साढ़ा इक एजुकेशन राइट बनाया फंडामेंटल राइट बनाया ते एह् फंडामेंटल राइट ऐ साढ़ा इक पढ़ना ते एह्दे बिच केह् ऐ कि जि'यां गौरमेंट ने आखेआ कि फ्री एजुकेशन दित्ती जि'यां इ'नें पैह्ले नंबर चौदां शा सत्त टू आखेआ कि चौदां साल तक जेह्की ऐ बच्चे गी फ्री एजुकेशन ओह् अठमीं तक उसी फ्री एजुकेशन कोई कताबां लैने दी जरूरत निं ऐ गौरमेंट स्कूलें ते ओह्दे आस्तै बी गौरमेंट दा इक बड़ा अच्छा स्टैप ऐ होर उसी रुट्टी बी जेह्की फ्री थ्होंदी मिड डे मील स्कीम दी इं'दे इं'दे बिच बी बड़ा अच्छा लग्गेआ होर एह् ऐ कि एजुकेशन जेह्ड़ी रूरल एरिया दी गल्ल करचै तां बड़ी जादा हाई होई चुकी दी ऐ अज्ज दी डेट बिच साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै तां साढ़े जम्मू कश्मीर बिच जेह्की ऐ बेरोज़गारी बड़ी जादा होई दी होर एजुकेशन ते हाई ऐ ई ऐ हर घर दा दो चार बन्दे पढ़े लिखे दे जरूर न तां एह्दी बजह् इ'यै ऐ कि मोदी गौरमेंट ने जेह्ड़ी ऐ न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे तैह्त जेह्कियां स्कीमां आनियां न तां ओह् बी इ'त्थें इंप्लीमेंट होआ दियां न होर उं'दा असर जेह्का ऐ हर ग्रांऽ ग्रांऽ दिक्खने ई मिला दा ऐ स्कूलें दी गल्ल करचै तां हर घर मतलब ओह्दे बच्चे जेह्ड़े न स्कूल जंदे न की के स्कूल जेह्ड़े न बड़े बड़े कश जेह्ड़े बनाऐ दे न होर ग्रांऽ ग्रांऽ च स्कूल न ते एह्दी बजह् कन्नै बी एजुकेशन दा सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा अच्छा ऐ होर एह्दे उप्पर गौरमेंट होर बी बड़ी सारियां इंप्रूवमेंटा जेह्ड़ियां सुधार लाना चाह दी ऐ होर करा दी बी ऐ